आङो जोंना बिब' बिनानाव गामियावनो हाबा जादों आरो ओमफ्राय आंनि बिनानावआ फाथाबारियाव जोंना बिब' देरसिना ओइ रानिखाथा दाखोन गामियाव बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो आलासि जालायो गाननाय जोमनाय जोंहा बुरि मानसि नालाय खानथाल मादाफोरखौ बिदनखौ साबसिन मोजां मोनो आरो बुरैबाय नालाय बिदिनो थांलायनाय फैलायनाय एखनबा थांनाय जाया एखनबा मायो बिब' बिनानाव बिदा सानै साब्रैमोन ओरै सानै गैला सानै दं बिब' बिनानाव साब्रै जों हिनजाव हौवा आदज'न आरो हिनजाव हौवा आदज'न गथ'फोर दं हाबा जाजोब्बाय बिजामादै मोनजोब्बाय बोजों बोजों सहैजोब्बाय नाय थांलायनायबो जाया नुहैलायनायबो जाया थाखा फैसानि खोथा थांनोबो हाया एखनबा फैसा गैया जायो एखनबा गावसोरनियावबो फैनो नायफैनोबो थाखा गैया जायो खामाय गैया बिदिनो खस्थ' जानाय नालाय बे एखनबा थाखा फैसा थायैनि थांलायनाय जाया आरो

एखनबा बिदिनो बायदिसिना ना गुरनाय मा गुरनाय दै रानोबा ना गुरनानै जायो बायनानैबो जायो बिदिनो इसे एनै आदा फवा फवासे बायनानै जायो नाबो गुरो बायनानै जानाय